जीवनमऽ हमरा सभसँ महत्वपुर्ण सबक भेटल एगो संस्थामे काम करय छल ओहिपर पुरा विश्वास छलय जेकि हमरा जीवनमे आगु बढ़बाक लेल हमर उज्ज्वल भविष्य रहत लेकिन जब ओकरा सङ्गमे बहुत दिन सालो साल लगभग दशो सालसँ ऊपर काम केलहुँ लेकिन हमरा ओहिसँ कोइ फायदा नहि भेल अन्तिम घड़ीमे हमरा साथ छोड़ि देलक आओर हम भटकि गेली अपन बहुमूल्य समयके बर्बाद कयलहुँ यही सबक हमरा भेटल आब इएह भेल कि आब अपन लेल कुछ करल जाय आओर समाज लेल कुछ करल जाय ताकि आगुके भविष्य हमर उज्ज्वल रहय आओर एहन संस्था एहन लोगसँ मतलब रखल जाय से भविष्य उज्ज्वल होयत